हाँ जी बोलिए किसने कहा मैडम जी मैं तो अपने उस समय पर नहीं जाता हूँ किसने कहा मैडम देखिये आपने कहा था किचन में सारे बर्तन धो देना मैंने सारे बर्तन धोए हैं सोफे के नीचे आप ने झाड़ू लगाने को कहा था आपकी वो बेटी है ना क्या नाम है उनका उनके सामने झाड़ू लगाई थी पूछ लेना उनसे चाहे आप वो गाड़ी आई नहीं थी ना आज किसने कहा देखिए पानी मैंने आप सी आपकी बेटी को कहा था मोटर चलाने को उनने चलाई नहीं थी लेकिन जितना पानी आया ना मैंने उसके पूरा पोछा लगाया है तो की तो थी मैंने देखिये मेरी बात सुनिए अब बात छुट्टी की है ना देखिए मैं घर पे जब काम होता है मैं तब भी छुट्टी लेता हूँ ऐसे न मैं कहता नहीं हूँ ना मैं थोड़ी कहता नहीं हूँ कि आ जाओ घर खुद आते हैं अब बीमारी तो देखो मैं थोड़ी कहता हूँ कि बीमार हो जा अब वो खुद बीमार होते हैं मैं क्या करूँ इसमे जब हम काम किसने कहा काम पूरा नहीं करता हूँ देखिए मैं सारा काम करता हूँ पोछे से लेके झाड़ू तक बर्तन धोता हूँ मैं आपके देखिए काम अगर पूरा करूँगा तो पगार तो लूँगा ना मैं अब जितना ये काम कर रहा हूँ पगार तो लेना चाहिए लूँगा मैं पगार मेरी

मैंने देखिए मैंने कचरा फेंका था डिब्बे में फेंका था मैंने अब बिल्ली आ गयी होगी उसने गिरा दिया होगा ना रोज़ मैं देखता हूँ बिल्ली आती आपके घर पे वो तो देखिए बिल्ली का देखिये पगार मत काटिएगा मैं देखिये कल आपके आके पक्का मैं आपको वो डिब्बा डिब्बे में आराम से कचरा डालूँगा आपके सामने कचरा डालूँगा ठीक है और कुछ देखिए मैं तो समय पे ही आता हूँ ऐसा कोई दिन बताओ जिस दिन मैं समय पे ना आया हूँ दो दिन पहले मुझे तो किसी मतलब आपने बुलाया था पहले अरे मतलब और कोई है ना मतलब मेरे बीवी बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है बच्चों को रोज़ सुबह स्कूल छोड़ के आता हूँ मैं कल उनकी वैन नहीं आयी थी तो उस वैन तक का चक्कर रहता है ना तो कभी कभी हो जाता है ऐसे लेट रोज़ थोड़ी ना लेट आता हूँ मैं रोज़ तो हमेशा टाइम पे आता हूँ समय पे आता हूँ मैं कल आप बता दीजिए कितने बजे आना है मैं आजाऊंगा ठीक है पूरी सफाई करूँगा मैं अब मैंने आज ही की थी पूरी सफाई आपने ध्यान नहीं दिया फिर मैं क्या कर सकता हूँ देखिये एक तो आपके बच्चे परेशान करते हैं पोछा लगता हूँ वो पैर रख जाते हैं निशान पड़ जाता है पोछे का क्या करूँ इसमें मैं रोज़ डाटता हूँ मानते ही नहीं हैं अब चलिए कोई न मैं कल समय पर आऊंगा और कुछ बोल रही हैं और कुछ जी धन्यवाद